गेलेनायजों खायसे माबा देहा बबेबा माबाखौ गेलेबा देहाया मोजां जायो दाना बेमार आजारा खम जायो गेलेनायजों आरो दानि गथ'फोरा गेलेयो गोदोथ' गोदोना जों बाथा बायदिसिना गेलेयोमोन दाना गथ' माबाफोरा बांसिन मबाइल जोंसो गेलेयो गेम बायदिसिना गेलेनायसो जाबाय दाना गथ'फोरा जोंथ' बिदिखौ गोदो गेलेयामोन गोदो मबाइल आबो गैयामोन नालाय